मैंने ड्राइंग करना जब शुरू किया जब मैं लगभग फर्स्ट क्लास में होंगी मैं बहुत छोटी थी हमारे स्कूल में ड्राइंग का एक पीरियड लगता था उसमें हमें मैडम ड्राइंग करना सिखाती थीं जब बच्चों को छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती थीं तब से मैंने ड्राइंग करना शुरू किया था फिर मैं जब क्लास थर्ड तक आई तो हमने थोड़ी और अच्छी ड्राइंग करना सीखा फिर हमारे स्कूल में जब ड्राइंग का कॉम्पिटिशन होती थी तो क्लास वाइज़ होती थी तो हम भी उसमें भाग लेते थे और छोटी छोटी ड्राइंग बनाते थे सीखते थे तरह तरह के कलर भरना हमें मैडम सिखाती थीं मुझे कलर करना सबसे ज्यादा पसन्द था और सबसे ज्यादा उसमें मुझे पोस्टर कलर से ड्राइंग करना बहुत पसन्द था तो भले मुझे नहीं आता था लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती थी कि मैं कैसे भी करके बहुत सुंदर ड्राइंग बनाऊँ और धीरे धीरे मेरा पोस्टर कलर पर हाथ साफ होता चला गया कलर्स की समझ आ गई कि कौन सा कलर अच्छा है और उसको शेडिंग करना आ गया ड्राइंग म में मतलब कौन स सारे कलर तो आते नहीं हैं तो कलर में कलर मिला कर दूसरा कलर बनाना मैंने सीखा और जो बच्चे अच्छी ड्राइंग करते थे तो हमारी मैडम भी उनको बहुत सपोर्ट करती थी और हमारी जो मैडम थी वो हमको ड्राइंग की बारीकियाँ सिखाती थी वो हमको बार बार गलत करती फिर हमें बताती की ऐसे बनाओ ऐसे करो इसको सही करो अभी सही नहीं बना है हम लोग बहुत बार बार बार एक ही ड्राइंग को दसों बार बनाते थे और धीरे धीरे हम लोग परफेक्ट होते चले गए तो सबसे ज्यादा सहयोग ड्राइंग बनाने में हमारी मैडम का रहा है जिनका नाम बसंती यादव मैडम था और धीरे धीरे हमारी ड्राइंग सुंदर होती गई फिर हमारी रुचि भी बढ़ गई क्योंकि हम लोगों को इनाम मिलने लगे हम लोग ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेते हमें भी बड़ा मजा आता ड्राइंग बनाने पर फिर धीरे धीरे हम लोगों ने उस टाइम में ग्रीटिंग कार्ड्स का बहुत चलन था त्यौहारों पर ग्रीटिंग कार्ड्स अपने परिवार के लोगों को भेजे जाते थे तो मैंने शीट पर छोटे छोटे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना शुरू करे और फिर दीपावली वगैरह आती तो हम लोग हमारे परिवार के लोगों को सुंदर सुंदर ग्रीटिंग कार्ड्स मैं भेजती थी और सभी लोग बहुत तारीफ करते थे उनका वापस रिप्लाई भी आता था की बहुत अच्छा कार्ड हमें मिला है तो इसी तरह मेरी मुझे बहुत तारीफ भी मिलती थी धीरे धीरे मेरे पेरेंट्स को भी लगने लगा कि मैं बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हूँ और बड़ी कक्षा में आने पर मैंने बहुत सारे ड्राइंग कॉम्पिटिशन में भाग लिया बहुत सारे ईनाम जीते वो उसमें मेरी सबसे मनपसंद कलाकार मेरी मैडम ही थीं जिन्होंने मुझे ड्राइंग करना सिखाया और इस मुकाम तक पहुँचाया आज मैं बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाती हूँ और धीरे धीरे मैंने क्या करा भगवान की तस्वीरें बनाना शुरू की भगवान की तस्वीर वैसी की वैसी मैं बना लेती थी उससे मैडम भी बड़ी खुश होती थीं की चलो हमनें अपने बच्चों को कुछ तो ऐसा सिखाया जो बच्चे एकदम बहुत ही बढ़िया परफेक्ट ड्राइंग बनाने लगे और आज एक बात और कहना चाहती हूँ की मेरा यह गुण मेरे बच्चों में भी आ गया मेरी जो दोनो बेटियाँ हैं वो भी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हैं और उन्हों भी उन्हें भी मैंने ड्राइंग सिखवाई है और उन्हें शेडिंग्स पेंटिग सिखाई है जिससे वो अच्छी से अच्छी ड्राइंग बनाती हैं और उन्होंने भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन में भाग लिया ईनाम जीते तो ये जो पेंटिग मैंने शुरू की थी ये पीढ़ी दर पीढ़ी अनवरत चल रही है और मैं चाहती हूँ की मेरे बच्चों से ये अगली पीढ़ी तक भी जाए वो भी अपने बच्चों को ड्राइंग सिखाएँ ड्राइंग में मेरे बच्चों की भी बहुत रूचि मेरी रूचि होने के कारण मेरे बच्चों की भी बहुत रूचि और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर अपने स्कूल में ड्राइंग कॉम्पिटिशन में भाग लिए इनाम जीते और मुझसे भी अच्छी ड्राइंग मेरे बच्चे बनाते